شہروں میں بسنے کی وجہ سے نوجوان نسل کو اپنے شریک حیات کی تلاش میں جو دک اور پریشانی دقت اور پریشانی ہے اس کی وجہ ان کی ترجیہات ہے اس کی وجہ ان کی سوچ ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت بھی ہے کہ شہروں سے تعلقات حاصل کرنے اور شہری زندگی گزارنے کے بعد ان کی سوچ اور فکر میں شہر اور اس کی تہذیب اور اس کی طرز زندگی ذہن میں بس جاتی ہے اسی وجہ سے ان نوجوانوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم کو ایسی یا ایسا لائف پارٹنر چاہیے جو ہمارے مطابق ہو یعنی ہماری سوچ کا ہو اگر ہم اپنی سوچ اور فکر کو بہتر کر لیں تو یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے